पंदरां अगस्त उन्नी सौ सन्ताली छब्बी जनवरी उन्नी सौ पं'जाह् उन्नी जनवरी उन्नी सौ नड़िनवें छब्बी अक्तूबर दो ज्हार दो तेरां सितम्बर दो ज्हार अट्ठ